एह् पंज डेटां ऐ जे मिकी कदें निं भुल्लनियां ना भुल्लनी मैं ना भुल्लदी पैह्ला आई गेआ मेरा जन्मदिन जो आंदा त्रेई दूआ आई गेआ गणतंत्र दिवस जो आंदा छब्बी जनवरी त्रीआ होई गेआ स्वतंत्र दिवस जो आंदा पंदरां अगस्त गी चौथा होई गेआ टीचर्स डे जो आंदा पंज सितम्बर गी पंजमा होई गेआ चिल्ड्रन डे जो आंदा चौदां नवंबर गी